अगर अस एम एल ए दी गल्ल करचै ते फिलहाल इल्लै कोई बी एम एल ए रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच्च निं ऐ चैयरमैन बी डी सी ते सरपैंच पैंच हैन अगर अस सरपैंच पैंच दी गल्ल करचै केईं जेह्ड़े लोक न थोह्ड़ा कम्म करदे बी हैन केईं नेईं ते जिनेंगी कुर्सी थ्होई जंदी ऐ ते भी सोचदे ओह् अस गै जो हैन होर किश नेईं ऐ ओह् आम लोकें दी घट्ट सुनदे न पर केईं हैन जेह्ड़े सुनदे बी हैन केईं नेईं बी सुनदे हैन पर जेल्लै उ'नेंगी कुर्सी थ्होई जंदी ऐ ओह् आम लोकें दे बारे ई घट्ट सोचदे न अपनी कुर्सी गी कि'यां बचाना कि'यां इसी रक्खना ते कियां इसी अग्गें ई बचाई रक्खचै ओह्दे बारै च ओह् स्कीमां लांदे रौंह्दे न अपने दमाकी तरीके कन्नै ते अपनी जेह्ड़ा अपना जेह्ड़ी कुर्सी साढ़ी बनी र'वै ते अग्गें बी साढ़ी पीढ़ी दर चलदे रौह्न ते ओह् सिर्फ उ'ऐ स्कीमां लांदे पर जेह्के लोकें दे बारे च बिलकुल निं सोचदे की साढ़े ग्रांऽ च कोई कम्म होऐ आए दा जां नेईं ऐ सिड़कै ऐ निं ऐ स्कूल ऐ पानी ऐ एह्दे बारे ई कुछ निं सोचदे पर अपने बारे ई सोचदे रौंह्दे पर किश लोक हैन जेह्ड़े सोचदे जियां अस अपने सरपैंच दी गल्ल करचै हून साढ़े बड़े चिरें बाद सिड़क निं ही उं'दे द्वारा साढ़ै सिड़क पुज्जी ते हून अस अपने घर गड्डी आह्नी सकने जियां असें पैह्लें सिड़का कोला पैह्लें असें ई बड़ी सारी मसीबतें दा सामना करना पौंदा जियां कि साढ़ा कोई पंदरां बीह् मिंट्ट दा रस्ता ऐ जेह्ड़ा साढ़ी मेन सड़का धोड़ी ऐ पर हून अस सिड़का दा इस्तमाल करने आं अगर ओह्दी पैह्लें गल्ल करचै ते अस जेह्का बंदा बमार होंदा उसी खट्टा पाइयै सिड़का धोड़ी पजांदे हे ते उल्ले धोड़ी बंदे दे साह् उत्थें गै रुकी जान ते भी ओह् गड्डी धोड़ी पुज्जदा हा पर जेह्की हून थोह्ड़ा थोह्ड़ा थोह्ड़ा बदलाव होएआ साढ़े ग्रांऽ च ओह् सिड़का दी बजह ऐ हून गड्डियां आ दियां जा दियां ते अस अच्छे कन्नै अपना जियां स्कूल दी गल्ल करचै स्कूल बच्चें ई जाने ई बड़ी मुश्कलात आंदियां हियां पैदल जाना पौंदा हा हून ओह् सिड़का दे कारण अस बच्चें ई घरा गेट चा गड्डी च ब्हालियै गेट चा बच्चें गी स्कूल पुजदा ते औंदा बी ऐ ते अगर हून अस अस ते साढ़ी पढ़ाई ते पोस्ट ग्रेजूऐशन होई दी ऐ पर जेल्लै अस निक्के हे ते स्कूल जंदे हे ते अद्धे रस्ते च कपड़े गै बर्दी साढ़ी पूरी भरोई जंदी ही असें केईं बारी अस स्कूल बी नेईं पुज्जदे हे केईं बारी बरखै दे कारण अस केह् छुट्टियां भ'न्नी दियां होङन कि इक इन्नी हारी उं'दी सरपैंचे दी गल्ती ऐ कि ओह् इन्ना कम्म निं करी पांदे हे ओल्लै कि असें अपने केईं बारी अपना स्कूल स्किप कीते दा जेह्ड़ा इस सड़कै दे बरखै दे कारण भी एह्